जूनागढ़ ज़िले में मुख्यु सफ़रु करण जा तरीक़ा जेके आहिनि सो बस स्टेशन रेल्वे स्टेशन ऐं साईकलि ते माण्हू अची वञी सघनि था टू वीलर ॿिनि पहियनि वारी गाॾी चइनि पहियनि वारी गाॾी रेकड़ी वग़ैरह ते ऐं हुन में अञा बि जेके रिक्शा वग वग़ैरह जो बि हिते उपयोग थींदो आहे सभिनी खां वधीक साईकलि जेका आहे सां पेट्रोल वग़ैरह जी गाॾी आहे हुनखां पोइ पाणि वटि जेको ॿिनि फीथनि वारो गाॾी आहे उहा बि पाण खे फ़ाइदे में थिए थी हिकु आम आदमी माण्हू आम माण्हूअ खे पहिरियां साईकलि फ़ाइदो में पवे थी हुनखां पोइ पंहिंजी ॿिनि फीथनि वारी गाॾी हुजे त इनखां पोइ सरकारी बस रेल्वे स्टेशन रेल्वे जी बि जेका गाॾीअ जी बि सुविधा आहे ऐं हुनखां पोइ शहिर में अच वञ जे लाइ टिन फीथनि वारी रिक्शा बि जेका जो उपयोग थिए थो